पूरा भारतमे अनेक समाजके लोग रहै छथि विभिन्न तरहके जेना कि मुसहर समाज भए गेलै पासवान समाज भए गेलै मुखिआ समाज भए गेलै मल्लाह समाज भए गेलै तऽ एहन तरहके जे भी छै एहि सब लोकनिके खान पान पहनावा ओढावा ई सब चीज बहुत अलग सबके अलग अलग सबके काम धन्धा भी अलग अलग छै अपन अपन आओर जेना कि मुसहर छै तऽ ओहोमे कैटेगरी छै ओहो जे छै से अपन अपन जे ओकर काम छै से काम करै छै कोई यदि मल्लाह छै तऽ ओकर जे काज धन्धा छै सेहो ओ काम करै छै कोई यदि डोम छै तऽ ओकरो अपन अलग काम धन्धा छै जे ओकरा आओर ढ़किआ सूप ई सब बनेनाइ छै तऽ ओ काम करै छै या आओर भी जे भी मजदूर वर्गके लोग छै ओ अपन अपन काम करै छै तकर बाद अपन अपन खान पान ओकर कुल देवी देवता एहि सबमे भी विविधता देखल जा रहल छै